आं ओंखाम संनायाव बायदि मैया मस्लाफोरखौहाय आं सिखुमानानै दोनो ओमफ्राय आं हारसिङैल' होयो मस्लाखौहाय ओमफ्राय आं ओंख्रि संनायाव जा मस्ला होयो सिलि पाउदार मिट मस्ला जिरा संख्रि हालदै संख्रि हालदै जिरा सामब्राम गुफुर हालदै बेफोर बायदिखौ आं बेदर संनायाव होयो बेदर संनायावहाय बिदिनो मिट मस्ला माबा गैयाब्ला ओंख्रिया गोथाव जाया बेनिखायनो बेनिखायनो आं जिरा मस्लाफोरखौहाय बेदर संनायावहाय होयो ओमफ्राय बेदर आव मोदोमफ्रु जायो आरो दुनदियाबो होयो ओमफ्राय बेदर आ जोबोद गोथाव जायो